اردو زبان برصغیر پاک و ہند کی ایک ترقی یافتہ اور گہرے لسانی و ثقافتی پس منظر رکھنے والی زبان ہے اردو کا تعلق برصغیر کی مختلف زبانوں سے تاریخی لسانی اور ثقافتی لحاظ سے رہا ہے ذیل میں مندرجہ ذیل میں بوڑو کی بنگالی اور دیگر علاقائی زبانوں سے اردو کے تعلق پر روشنی ڈالی گئی ہے اردو زبان بنیادی طور پر ہندوستانی آریائی زبان زبانوں کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے اس کی جڑیں ہندوستان ہندوستانی فارسی عربی ترکی پنجابی راجستھانی اور دیگر مقامی بولیوں میں ہیں اردو نے فارسی زبان سے اپنا رسم الخط الفاظ اور ادبی رنگ حاصل کیا مقامی زبانوں جیسے پنجابی برج بھاشا برج بھاشا اور کھڑی بولی نے اس کو بنیاد رکھی اردو کا ارتقاء دلی لکھنؤ اور دکن دکن میں ہوا جہاں مختلف قوموں زبانوں اور ثقافتوں کا امتزاج پایا گیا ہے بوڑو زبان بنیادی طور پر بھارت کے کچھ مخصوص علاقوں میں بولی جاتی ہے اور یہ ایک مقامی زبان ہے اردو کا اس سے کوئی براہ راست تعلق نہیں البتہ چونکہ دونوں زبانیں ہند آریائی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں اس لیے کچھ الفاظ یا زبان کی ساخت میں مشابہت ممکن ہیں